गोदोनि दिनाव थाखा फैसाखौ न'आव दोननो गिग्रामोन न'आव दोननो गिनानै मा खालामोमोन गेलामाल दखानफ्राव सोरबा फरिसय गेलामाल दखान दंब्ला बेनाव ज' हैयोमोन माइ फान्नाय थाखा फाथो फान्नाय थाखाखौ दा खिन्थु सरकारा अन्नानै बेंक खालामना खुलिना होबाय बे बेंकआव जथेसस्थ' दोननो हाबाय दा थाखा फैसानि खुनु प्रब्लेमानो जाला नों जेसेखि मोना मानो बे बेंकफोराव सोनानै दोनहैबानो सिन्था दुर बेनिफ्राय ख्लेब ख्लेब दिहुननानै मा मा लुनो गोसो जादों मा मा मावनो गोसो जादों बेखौ मावबाय थानो हाबाय गोदोनि दिनाव खिन्थु एखे माराथख दिगदारमोन माइ फान्नानै मोनब्लाबो फाथो फान्नानै मोनब्लाबो न'आव दोननो हायामोन न'आव दोनब्लानो सिखाव ख्रेब ख्रेब ख्रेब ख्रेब एखेबारे सिखावआनो असुबिदा खालामथारोमोन बेनि थाखायनो जोंनि बाहागि सासे माहाजोन गिदिर दङमोन बियो थारला गेलामाल दखानाव गिदिर गिदिर मार'वारि दखानावसो जमा हैनानै राइजो जानांदोंमोन गैया सिबाय जाम्बा न' बां लुनानै दोननो रोङासै ओरैनो दा फिसा फिसौनि बेलायाव लेथेर फेथेर गोदाव सोराव जाबाय बेबायदि गियानानो गैयामोन बिदि ब्रैनआनो गैयामोन गोदोनि दिनाव थाखाखौल' गियोमोन न'आव दोननो आरो गिनायाबो गिथार खानांगौमोन दोननो हाखायामोन सिखाव ख्रेब ख्रेब ख्रेब दाखाथि ख्रेब ख्रेब ख्रेब इमान दिग्दारमोन ए फोजोब्बायलै आं